लोग सरकारी नौकरी को इसलिए प्राथमिकता देते हैं क्योंकि सरकारी नौकरी मिलने से से शादी विवाह में तिलख अधिक मिलता है और लोग निजी नौकरी को इसलिए प्राथमिकता नहीं देते हैं क्योंकि फिर निजी नौकरी में यह रहता है कि आज नौकरी है कल चली जाएगी और सरकारी नौकरी में काम करने का समय एक समय जो होता है टाइम टाइम फ़िक्स होता है कि इतना से इतना समय तक ही नौकरी करना पड़ेगा इतना से इतना समय तक ही काम करना पड़ेगा बस इसी लिए लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं ना ज़ज़्यादा परेशानी ना कुछ जैसे कि अभी हम लोग प्राइवेट नौकरी करेंगे तो प्राइवेट नौकरी में बहुत दिक़्क़त है एक सीमित समय नहीं रहेगा अभी इस टाइम में बुलाया तो छोड़ने का टाइम अलग रहेगा जब मन हो बुला लेंगे जब हम छोड़ देंगे मतलब कोई सीमित समय नहीं रहता है प्राइवेट नौकरी का जब मन होगा छुट्टी देंगे जब मन होगा नहीं देंगे जब मन मतलब जो जैसे उनका मतलब जो हेड होता है उसके हिसाब से वह नौकरी चलती है और सरकारी नौकरी में एक समय फ़िक्स होता है आने का जाने का समय सब चीज़ फिक्स रहता है और सरकारी नौकरी से लोग आपको अच्छे नज़रिए से भी देखेंगे जो सरकारी नौकरी करते हैं जैसे कि वकील हुए वक़ील जज और बहुत सारे ऐसी भी है नौकरी जैसे कि प्राइवेट नौकरी में देख लीजिए मैनेजर होते हैं प्राइवेट नौकरी के मैनेजर का देख लीजिए सैलरी और फिर सरकारी नौकरी वाले मैनेजर की सैलरी देख लीजिए मतलब सब की सैलरी में भी अलग अलग होता है और यही देख लीजिए कि जो प्राइवेट नौकरी करते हैं वह ज़्यादा काम कर के कम पैसा कमाते हैं लेकिन जो प्राइवेट सरकारी नौकरी करते है उनको देख लीजिए तो वह कम काम कर के प्राइवेट नौकरी वालों से ज़्यादा पैसा कमाते हैं बस यही अंतर है प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी में बस इसी लिए लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और फिर रहा कृषि कृषि का बात तो कृषि कृषि देखिए अभी लोग जैसे गेहूँ कटवाने का समय है तो लोग अभी गेहूँ कटवा रहे हैं दीरा में जा कर गेहूँ कटवाते हैं और फिर उसको कटवा के लाएँगे घर लाएँगे उसको घर लाके अच्छे से फिर उसको सब चीज़ अपना जो होगा जो बनिहार को बाँटेंगे उसके बाद फिर जो अपना बचेगा उसको फिर रखेंगे और फिर उसको खा धो फिर के खाएँगे और किसान रही बात किसान की तो किसान बेचारा अपना एक सीमित पैसा ही कमा पता है ज़्यादी मेहनत कर के वह बेचारा कम पैसा कमाता है धूप में कड़ी धूप पानी बिना खाना पीना खाए हुए रहता है सिर्फ़ पानी पी कर कैसे रहता है वह तो किसान ही जाने